हा भाउ हिते ई लायो हा गोल मैदान ते हिन बिल्डिंग जे अॻियां हां भाउ भाड़ो कीअं वठंदो छोकी मुंहिंजे वटि सिर्फ़ कैश अथव क्यूंकि गूगल पे फोन पे मूंखे इस्तेमालु करणु ईंदा न आहिनि ऐं मुंहिंजो ए टी ऐम बि पंहिंजे वटि पाण वटि कोन्हे त पंज सौ जो नोट आहे मुंहिंजो भाउ पंज सौ जो नोट आहे तव्हां छुट्टो थी वेंदो न अगरि जे छुट्टे जो तव्हां खे बि प्रोब्लम आहे त कहिड़ी दुकान तां बिह करे करायूं था ताकि तव्हां खे बि दिक़त न थिए मूंखे बि न थिए हां भाउ ठीकु